जय झूलेलाल असांजे शहर जे अंदरु जीअं दिल्ली शहरु आहे हर पंज सालनि में चुनाव थींदा आहिनि जीअं एमसीडी जा चुनाव थिया उहे बि पंज साल में थींदा आहिनि हिन में बि मेयर नओ चुङियो वियो आहे मे टे मेयर चुनिबा आहिनि हुन खां पोइ असांजा पंज साल खां पोइ असांजा एमएलए चुङिया वेंदा आहिनि जंहिंखे मुख्यमंत्री दिल्ली जो चीफ ठाहींदा आहिनि हुनखां पोइ असांजा संसदीय खेत्र में जेके मोदी निर्णय उहा बि पंज साल में चुनाव थींदा आहिनि त हिन करे हर पंज साल में चुनाव पंहिंजी घोषणा जे अनुरूप जॾहिं बि तारीख़ मिलंदी आहे तॾहिं थींदा आहिनि औरि हिननि जो जेको ज़ोर शोर प्रकरण जीअं थींदो आहे जीअं एमसीडी जा जेके चुनावन में वधीक ज़ोर शोर न हूंदो आहे जेके एमएलए जा चुनाव थींदा आहिनि हुन में वधीक ज़ोर शोर थी वेंदो आहे ॿारहं ॾींहं पहिरियों ई हिक ॿिए खां पार्टियूं हिक ॿिए जे लाइ ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदियूं आहिनि उलिटो सिधो ॻाल्हाईंदियूं आहिनि भई इहे हीअं नथो कम करे इहे ईंअ नथो करे उहो असां पब्लिक उहो निर्णय वठंदी भई कीअं को कमु कराइणो आहे ईअं ई संसदीअ खेत्र में उहो वॾो खेत्र हूंदो आहे हुन जे अंदरु असां पंहिंजो जंहिंमें प्राइम मिनिस्टर चुङिया वेंदा आहिनि त उहो बि पंज साल जे अंदरु प्रक्रिया थींदी आहे उहा बि हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु पंद्रहं वीह ॾींहं थींदी आहे त इन करे चुनाव ईअं ई हलंदा रहंदा आहिनि ऐं थींदा रहंदा आहिनि जय झूलेलाल